हमरा यहाँ जे हय से यानि ठण्डा के मौसम मे कुरूस मने ऊन के जे हय कुछ मने स्वेटर वगैरह जे हय जे मोफलर वगैरह जे हय से पिन्हलक कुरूस कट्टा से काम चलेलक यानि उहे सब ले के जे हय से काँटा कुरूस के काम जादा होइ यऽ ठण्डा मे हमरा यहाँ हमरा सबके जगह